हिंदी भाषा जो है हमारी राज्य भाषा है जो ये बहुत ही पुराने सालों से बोली जाती है मतलब बहुत ही ज़्यादा दिनों से जो हिंदुस्तान में हिंदू हिंदी बोली जाती है हिंद हिंदुस्तान मिलते जुलते हैं तो ये हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है अगर हिंदी में बात किया जाए उच्चरणों की तो इसका उच्चारण करना अगर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है अगर नहीं आएगा तो बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है क्योंकि हिंदी हिंदी का उच्चारण करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसमें पदयांश और गद्यांश होते हैं गद्यांश तो पदयांश का जो उच्चारण करने के लिए हमें पूरे तरीक़े से व्याकरण जानना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा और अगर बात किया जाए लिखने के लिए तो लिखने के लिए भी उतना ही ज़्यादा कठिन कार्य हिंदी अगर हम अच्छे से पढ़ के नहीं लिखेंगे तो हिंदी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसमें बिंदु पर भी नंब एक एक बिंदु हलंत जो है आधा र ये सारी चीज़ें जो बात को ध्यान में रखते हुए जो हम जो हिंदी को लिखते हैं पढ़ते तो सभी है लेकिन लिखना और किसी भी गद और पद को उच्चारण करना मतलब उसको अर्थ अर्थ को समझना और उससे भी कठिन काम उसको बोलना है ये सारी चीज़ें जो है हिंदी के तरीक़े हैं तो हिंदी आसान भाषा नहीं है ये अपने आप में एक अनोखी बात है अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो सीख लिया जाएगा क्योंकि यह हमारे एक राज्य भाषा है और मातृभाषा है इसलिए ये सारे सब्जेक्ट के साथ जो हिंदी सब्जेक्ट हम लोग को एक पढ़ाया जाता है यू पी में हिंदी में बचपन से ही पढ़ाया जाता है ये हमारी जो एक बोली है इसको राष्ट्र भाषा भी बनाने में बनाया जा रहा था लेकिन कुछ चीज़ कुछ कारण से जो है इसे राष्ट्र भाषा नहीं बनाया गया इसे राज्य भाषा बनाया गया और मातृ भाषा तो हिंदी है ये हिंदी है ही हमारी और अगर उच्चारण शुद्ध शुद्ध करना है तो पहले हमें व्याकरण पढ़ना पड़ेगा व्याकरण हमें शुरू से पढ़ना पड़ेगा तभी हम हिंदी में अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे और अच्छे तरीक़े से बोल पाएंगे और लिख पाएंगे लिखने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि इसमें बिंदु तक डालना पड़ता है